हमरा हियाँ मेला लागै छै बहुत अच्छा लागै छै झूला रहै छै नाच तमाशा रहै छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे अहाँ सबके अच्छा लागे या नहि लागै हमसब बहुत अच्छा लागै छै बहुत जगह जाइ छियै घूमे मेलामे होइ छै झूला लागल रहै छै आओर की कहै छै नाच भी होइ छै ऑर्केस्ट्रा भी होइ छै बताउ की जाइ छियै बहुत जगह घूमे जाइ छियै मेला दरभंगा जाइ छियै देखे लेल वहाँ भी बहुत अच्छा लागल रहै छै मेलामे देखै छियै मूर्ति आओर की कहै छै झूला रहै छै आओर बहुत किछु रहै छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे आओर

मेला भी बहुत अच्छा लगै छै देखैमे आओर बहुत अच्छा लागै छै मूर्ति आओर की कहै छियै बहुत किछु लगै छै मेलामे बहुत अच्छा लागै छै देखैमे